बागवानीके लिए मुख्य रूपसँ कुदाल बहुत जरूरी तऽ कुदाल पसनी कचिआ ई तीन चीज बहुत जरूरी पड़ै छै हँ कुदालसँ कोड़ै छिए बागवानीमे तऽ कुदालके बहुत बड़ा महत्व हँ महत्व छै जे कुदाल हर किसानके पास रहबे करै छै कुदाल भऽ गेलै ओकरा बाद पसनी यदि खेतऽमे यदि घास फूस भऽ गेलै तऽ पसनीसँ साफ करै छिए पसनीरऽ बहुत बड़ा महत्व आबै छै बागवानीमे आओर कचिआ भी मुख्य रूपसँ औजार तऽ बहुत छै लेकिन ई तीन औजार बहुत जरूरी छै कचिआ पसनी आओर कचिआ ई बहुत जरूरी छै हर किसान लगाँ ई रहै छै कुदाल कुदालसँ कोड़ैमे भी काम आबै छै पसनीके निकौनीमे काम आबै छै आओर जे छै से कचिआसँ घास काटऽ या बहुत तरहऽ जे भी घास फूस रहै छै कचिआसँ लोक काटिके ओकरा आबै छै से बागवानीके साफ करै छै तीनटा औजार पुराना समयमे तऽ बहुत चीज लोक राखै रहै आइकाल्हि लेकिन ओतना सामान किसान सब नहि राखै छै लेकिन तीन गो सामान हर किसान लगाँ रहै छै हर घरोमे रहै छै आओर किछु दबिआ भी रहै छै एहनो बात नहि छै हसुआ भी राखै छै लोक किछु लोक पटुआ उटुआ काटै वास्ते हसुओ राखै छै